ہمارے ہندوستان میں ہر طرح کا تہوار منایا جاتا ہے جیسے ہم مسلمان خواجہ غریب کے یہاں چادر چڑھاتے ہیں ممبئی میں حاجی علی یہاں درگاہ ہے چادر چڑھاتے ہیں اپنا منت پورا کرتے ہیں اسی طریقہ سے ہندو میں رام مندر ایودھیا مندر ابھی کمبھ کا میلہ لگا ہوا اس میں پوجا پاٹھ کرنا اور پوجا پاٹھ کرنا اپنے حساب سے اپنے مذہب کو وہ بھی مانتے ہیں جس طرح ہم مانتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں خواجہ غریب کے وہاں چادر چڑھاتے ہیں تو ہمارا منت پورا ہوتا ہے تو اسی طریقہ سے ہمارے ہندو بھائی بھی اپنا ایودھیا مندر میں پوجا پاٹھ کرنا اپنا منت مانگنا ابھی کمبھ کا میلہ لگا ہے وہاں کمبھ کے میلہ میں جانا اس میں اسنان کرنا اسی طریقہ سے ہمارے ہندوستان میں ہر طرف کا تہوار منایا جاتا ہے ہندو ہو یا مسلم اپنے اپنے مذہب کو مانتے ہیں سب ہر طرح کا جو ہے تہوار مناتے ہیں اسی طریقہ سے سب اپنے اپنے مذہب کو مانتے ہیں اور تہوار مناتے ہیں